तुसें जेह्ड़ा प्रश्न पुच्छे दा कि केह्ड़े केह्ड़े मौसम बिच्च अस केह्ड़ी केह्ड़ी फसल लांदे बाड़ियें बिच्च ते केह्ड़े केह्ड़े म्हीनै मतलब कि जेह्ड़ी वैदर मौसम बिच्च जेह्ड़ी ऐ क्रॉप उगदी ऐ ते अस मक्कां रांह्दे कनक रांह्दे धान लांदे बाड़ियें बिच्च मांह् रांह्दे चर्री रांह्दे बाजरा रांह्दे अस ते इस बेल्लै जेह्ड़ी साढ़ी बाड़ियें बिच्च असें केह् कीता दा असें मक्कां राह्ई दियां ही ते मक्कां राह्ई दियां हियां अस मक्कां केह् करदे हून अस मक्कां जेल्लै थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठंड गर्मियें च अस मक्कां रांह्दे फ्ही जेल्लै थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठंड होंदी ते अस मक्कां मतलब कि मक्कां अस बड्डू उड़दे फ्ही असें मक्कां बड्डने दे बाद बिच्च अस केह् करदे बाड़ियां खेड़ियां नेईं छोड़नियां होंदियां अस राऊ उड़दे फ्ही अस बाड़ियें च सरेआं दा साग राहे दा होंंदा असें फ्ही अस जेल्लै सरेआं दा साग जेल्लै बड्डा होई जंदा फ्ही जेल्लै अस थोह्ड़ी थोह्ड़ी बरखा पेई जा जेल्लै थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठंड होई जंदी ते फ्ही अस केह् करदे जेल्लै थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठंड होई जंदी फ्ही अस केह् करदे अस कनक राह्ना स्टार्ट करु उड़दे ते कन्नै इस बेल्लै बाड़ियें च धान राहे दे होंदे असें धान मतलब कि पानी ज्यादा होऐ ते धान राऐ दे होंदे असें मांह् राहे दे होंदे फ्ही असें केह् करना जेल्लै साढ़ी कनक राह्ने दी बारी औंदी फ्ही अस धान बी बड्डू उड़दे ते जुड़ै जुड़ै साढ़ी कनक होंदी अस राऊ उड़दे फ्ही सरेआं दा साग अस पुट्टियै डंगरें गी खलाऊ उड़दे डंगरें गी खलाऊ उड़दे फ्ही केईं केईं जगह् बाजरा बाजरा बी राहे दा होंदा कि केईं केईं जगह् जेह्ड़ा होंदा बाजरा टोडा लोकें गी बड़ा पसंद होंदा ते बाजरा राहे दा होंदा असें ते केईं केईं जगह् चर्री सुट्टी दी होंदी चर्री बी अस केह् करदे बड्डी बुड्डियै डंगरें गी खलाऊ उड़दे ते चर्री इस बेल्लै गर्मियें दे मौसम बिच्च राही दी होंदी ते फ्ही जेल्लै बड्डू उड़नी हून अस बड्डा दे चर्री इस बेल्लै डंगरें खलाने आस्तै ते फ्ही असें हून जेल्लै जियां ठंड होगी ते असें केह् करना कनक राऊ उड़नी ते कनकै दे कन्नै जेह्ड़े थोह्ड़े ठंड होंदी जेल्लै सरेआं साग राहे दा होंदा अस बड्डू उड़दे फ्ही हून कनकै दे कन्नै कन्नै असें कन्नै कनकै कन्नै कन्नै असें ओह् राही दी होंदे घाऽ शाऽ जेह्ड़ा होंदा ओह् बी असें राहे दा होंदा ते फ्ही ओह्दे बाद बिच्च असें सब्ज़ियां सुब्ज़ियां राही दियां होंदियां खेतर च हून इस बेल्लै मरचां शरचां लाई दियां तोरियां रौंगी रौंगी सुट्टी दी ही मक्कें च ते ओह् बी सारी पुट्टू उड़दी ते फ्ही होर बी असें बड़े ज्यादा फसल लाई दी होंदी मतलब कि जेह्ड़ी साढ़ी उग्गी जंदी ते सर्दी हून सर्दियां आवा दियां सर्दियां बिच्च ते जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीज़ां लगदियां जियां कन्नै कन्नै तोरा तोरा सुट्टे दा होंदा तोरा दे कन्नै सरेआं सुट्टी दी होंदी फ्ही होर जेह्ड़ियां सब्ज़ियां लाई दियां होंदियां अलग अलग तरीकें दियां ते फ्ही जेल्लै सर जेल्लै सर्दियां बाद फ्ही अस केह् करदे जेल्लै हून जोल्लै थोह्ड़ी थोह्ड़ी बरखा पौना स्टार्ट होगी फ्ही असें ओह् कनक राह्नी ते हून असें इस बेल्लै ओह् राहे दा सरेआं दा साग सुट्टे दा ते जेल्लै सरेआ सुरेआं अस बड्डू उड़गे ते फ्ही ओह्दे बाद असें बाड़ियां बाह्नियां फ्ही असें कन्नै कन्नै कनक राह्नी फ्ही जियां कनक ते जियां फ्ही ओह्दे बाद दबारा जियां गर्मियां आई जंदियां फ्ही गर्मियां च फ्ही कनक बड्डू उड़नी ते कनक बड्डू उड़नी ते फ्ही जियां बरखा औंदी फ्ही मक्कां सुट्टू उड़नियां ते मक्कां मक्कां सुट्टू उड़नियां फ्ही जियां मक्कां मक्कां मुक्कां बड्डनियां मक्कें कन्नै गै चर्री बाजरा सुट्टे दा होंदा फ्ही जियां मक्कां बड्डियां होंदिया मक्कां बड्डियां होदियां ते फ्ही मक्कां अस बड्डदे फ्ही उ'यां गर्मियां आई जंदियां गर्मियां गर्मियां आई गेइयां ते बरसांत दा मौंसम होंदा बिच्च बरसांती बिच्च एह् रोंगी शोंगी सब्ज़ियां सुब्ज़ियां बरसांती बिच्च गै होंदियां न सारा किश ते धान धून बी बरसांती बिच्च गै होंदे न बड़ी ज्यादा बरखां होंदियां ते फ्ही धान लांदे लोक बाड़ियै हून सारा किश बड्डू उड़ना हून धान शान सारा किश बड्डू उड़ना हून ते हून असें जेल्लै बरखां पौह्गी ते फ्ही असें कनक राऊ उड़नी बाड़ियें बिच्च ते जेल्लै अलग अलग जियां मौसम चेंज होंदा होंदा ते अस बक्खरी बक्खरी जेह्ड़ी फसलां न अस ओह् लांदे जंदे जियां वैदर चेंज जियां मौसम चेंज होंदा उ'यां अस अलग अलग फसलां बाड़ियें च लांदे रौंह्दे आं ते हून जियां ठंड होऐ दी ते ठंडू बिच्च असें कनक बगैरा केईं सब्जियां बाड़ियें च सुट्टी दियां होनियां ते जियां जियां गर्मियां जियां जियां गर्मी होगी गर्मियें च गर्मी आह्लियां फसल लाई दियां होंदिया बीऽ सुट्टे दा होंदा जियां जियां ठंड होगी ते ठंडू बिच्च असें ठंडू आह्ला उ'यै फसल लाई दी होंदी ते हून इस बेल्लै ते असें मक्कां मुक्कां बड्डू उड़ी दियां हून जियां बरखा पौगी ते उ'यां गै असें बाड़ी बाहियै ते कनक सुट्टू उड़नी ते जेह्ड़ा तुसें प्रश्न पुच्छे दा कि केह् केह् केह्ड़े केह्ड़े मौसम बिच्च केह्ड़ी केह्ड़ी फसल अगाई उगाई जंदी ते असें इस इस मौसम बिच्च इस इस साल बिच्च जियां गर्मियां ठंड ते बरसांत औंदी ते बिच्च असें एह् एह् फसल लाई दी होंदी ते मेरा में सनाऊ उड़ेआ